हमारे यहाँ पशुपालन किया जाता है जिससे हम बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि वो स्वस्थ रहे जैसे समय से उन्हें उन्हें चारा देना और क्या भूसा हमेशा चूनी चलाना जैसे दरिया हुआ बजरी का बजरी का भात हुआ चोकर हुआ अगर उन्हें हम समय से खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगी अगर स्वस्थ रहेंगी तो सही वो दूध देंगी जैसे भैंस हो गाय हुआ जैसे जरसी गाय हुई तो उन्हें ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा दूध देंगी ज़्यादा दूध देंगी तो ज्यादा मेरा बेनीफिट होगा अगर जब उन्हीं को हम स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो कहाँ से देंगी जब उनके समय से उनको साफ सुथरा रखेंगे नहलाएंगे धुलाएंगे समय से नादे लगाएंगे समय से छाँव में बाधेंगे समय से उनको चोनी भूसी चलाएंगे या पशु आहार होते हैं उन्हीं को कहते हैं न पिलाने से दूध देते हैं जब उनको हम पिलाएंगे खिलाएंगे तभी मुझे दूध देंगी दूध देंगी तो मेरा बेनीफिट ज़्यादा होगा अगर नहीं होगा तो फिर हम कहाँ सोजे उनका ध्यान देंगे तभी तो हुआ भैंस गाय हुई जरसी गाय जैसे बहुत ज़्यादा दूध देती हैं तो उनका ध्यान देने से ही ज़्यादा दूध देती हैं वर्ना ऐसे नहीं देंगी हमारे यहाँ और क्या बोलते हैं कि कोई स्वस्थ हमें लगा स्वस्थ लगा तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि ये क्यों स्वस्थ है तो डॉक्टर मुझे बताएंगे कि उनको ये नहीं है कोई दिक्कत है तो उनका हम इलाज कराएंगे जब इलाज कराएंगे तो हमें भी कुछ तो फर्ज़ है करने का तो उनका हम ध्यान देंगे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे वो सही दवा भी के साथ मुझे प्रयास भी करना है कि सही से क्या करें उन्हें हम सही से ध्यान देंगे कि चारा उरा हुआ समय से अगर वो चारा नहीं खा रही हैं तो मुझे सोचना चाहिए कि हरियर घास हो सकता है खाए तो मुझे हरियर घास ले आना है अरे घास भी नहीं ले आएँ सोच रहे हैं वहाँ क्या करना आज तो सोचे चलो थोड़ा सा इनको करुआ तेल पिला दें ताकि वो स्वस्थ रहें स्वस्थ रहेगा तो अब धीरे धीरे धीरे धीरे वो जाकर थोड़ा थोड़ा अगर हम उनको कबाड़ डालेंगे तो थोड़ा चोनी भूसी चला देंगे तो आराम से वो खाएंगी जो खा लेंगी तो फिर उनका हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ अब मुझे सही लग रहा है कि हमारा पशु एकदम सही है सही है कि मुझे अब उनको उन्हीं को समय से धोल देंगे समय से साफ सफाई उनका करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका अगर ध्यान देंगे तो हमारे लिए बहुत मानदेय रहेगा कि हाँ वो सही है हमारा जानवर क्योंकि हमारे तरीके से वो हमारे लिए है ना अगर उनका ध्यान हम नहीं देंगे तो फिलहाल कौन देगा तो इनको हम जब देखेंगे तो किसी से पूछेंगे क्या पता पानी प्यासी होंगी तो उन्हें हम पानी पिलाएंगे फिर देखेंगे उन्हें धूप लग रही है तो मुझे छाँव में बान्हेंगे क्योंकि सोचेंगे बहुत वहाँ तमाम गंदगी है तो गोबर उबर उठाएंगे झाड़ू उरु मारेंगे उन्हें जितना साफ सुथरा से रखेंगे उतना ही मेरे लिए बहुत मानने रहेगा क्या बोलते हैं फिर उनको करने के लिए